हॅलो कृष्णा रेस्टोरंट न्ही हांव प्रसाद प्रभू उलयता आतांच हांवें एक पार्सल ऑर्डर केल्ली एक बटर चिकन एक मशरूम फ्रायड रायस एक प्लॅन रायस एक गोबी मंच्युरीयन एक पालक पनीर आनी धा रोटयो म्हाका तातूंत आनी दोन आयटम एड करपा जाय मातशे म्हाका मशरूम फ्राय रायस पळय आसा न्ही मातसो ड्राय जाय आनी एक ग्रेवी आयटम म्हूण म्हाका बटर चिकन जाय मेळूंक शकतलें न्ही बरें धाडात हांव तुमची वाट पळयतां